हैलो हां मेरा ते ठीक ऐ नेईं तुस बोल्ला दे कु'न ओ आहो चेंज चुंज ते असी करी निं सकदे हू'न जेह्ड़ी सीट लब्बी जाह्ग उत्थै बैठे पौंदा हू'न एह् चेंज ते अस करी निं सकदे हू'न त्रीये दो हारे अद्दे घैंटे बाद कोई नवीं जनान्नी आई जन्दी ऐ साढ़ी सीट चेंज करो चेंज करो असें कुत्थूं करनी असें कोई सीटां घरा थोह्ड़ी आह्ंदी दियां गड्डी च हू'न असें कोई चैक्क करियै थोह्ड़ी ब्ह्यली लैने जेह्ड़ा कोई बैठे दा ओह् बैठे दा साढ़ा कम्म ऐ बठालना लोकें असी कोई दिक्खना थोह्ड़ी ऐ कि कु'न शराब पीती दी कु'न नेईं पीती दी ए ठीक ऐ ए ठीक ऐ ठीक ऐ आपूं दिक्खने आं ठीक ऐ